पैह्लैं पैह्लैं पानी तां इ'यां वेल्ल चा कड़दे हे कुऐं चा कड़दे हे बोलियें चा लेंदे हे जेह्के कुऐं हे उंदे च ते बड़ा मुशकल होंदे हा असैं बाल्टियें रस्से लाई लाईयै पानी कड्डना बड़ी मुशकल कन्नै बड़ा दुख लगदा हा ओह्दै नै कुदै कपड़े धोने होन ता नाले रे जाना साढ़े जेह्के घरे आह्ले हे उनै नाले रे जाना उत्थें जाई र कपड़े धोने फ्ही बौली ही बौलिये रा लेओना सिरै उप्पर घड़े चुकी चुकिया इन्नै दूरा इन्नै मुशकल कन्नै घर पानी पजाना ओह्दै शा बाद आस्ता आस्ता नलके लग्गी गे पाईपैं च पानी औन लगिया ओह्दै र गै खुश होईये के नलके लग्गीए न पानी लगी पेआ औन साढ़ै घर ओह्बी इ'यां टाईमां पानी औना वा जिन्ना हारा बड्डलै कोई भरी सकै ते उन्ना हारा भरना फ्ही बड़ा मुशकल होई गेआ असैं केह् करना कियां करना असैं ते सोचा नेहां के मोटरां बी होंदियां जां बिजली कन्नै मोटर चलदी ओह्दै कन्नै पानी इ'यां घर पुज्जी जंदा जां जित्थें होऐ किश पता नेंहा एह्दे बारै च असैं ते उऐ बस कुऐं दिक्खे हे साढ़े घरे आह्ले तां सनांदे असें साढ़े बजुर्ग जेह्ड़े न के अस नेलें उप्परें जंदे हे कपड़े धोने जिल्लै पुरे इक हफ्ते दे कपड़े किट्ठे करने नाले उप्पर जाना उत्थै जेइयै कपड़े धोने होंदा हा कि साढ़ी बार तक ते नलके लग्गिये वा मोटरां असें पता नेहां जिसलै अस इ'यां थोह्ड़े दिन निकलिये ओह्दे हा बाच मोटरां चलियां अस नेईं दिक्खी दी इन्ने खुश की हां पानी जगा उप्पर पुज्जी जंदा जित्थें सोचने उत्थें पुज्जी जंदा साढ़े बाथरूम च बी पानी साढ़ी रसाई च पानी उस्सी दिक्खियै असें इन्नी भारी खुशी होवै हांवा असैं सोचेदा नेहां के इन्ना वी होई सकदा इन्ना बी होई सकदा के पानी जित्थें अस चाह्चै ता उत्थें असैं पाड़ू लादे होंदे हे खुम्बै किश किश ला दा होंदा हा कुतै सब्जी कुदै साग कुदै बूह्टा कुदै पिपलीं भट्टे उत्ती असैं घड़ू चुक्की चुकियै पानी लेईयै ढोनां पजाना बड़ी मुश्कल कन्नै लेना उत्थुआं असैं बाईं उप्परा ढोई ढोईयै पजाना फ्ही असैं दिखेआ नलके लग्गे दा बड़ी पाईपां टाईमा लाओ पाईपां कसाओ उत्थैं ते उत्थै पजाओ बड़ी मुश्कल नै पानी उत्थे पजांदे पजांदे मनचे पानी गै बन्द होई जा जां होर जेह्के साढ़े आसी पड़ोसी सारे जनें लड़ाई शुरू होई जा मह्ल्लै पानी असैं भरना असैं भरना इक इक नलका होंदा हा पंज छे घर होंदे हे घैंटा अध्दा घैंटा पानी औना हून घरै आस्तै पीने वी भरना भांडे धोने बी भरना न्हानै आस्तै सारैं आस्तै बड़ै फ्ही बाड़ूऐ तक पुजदा नेंहा किश लाना बी निं होंदा हा सब्जियां इयां रौंह्दा थोह्ड़ी हारी लानी तां उत्ती बी कुतै बौलियां पानी ढोई ढोईयै पजाना ते जिसलै मोटर लग्गी असें ओह्दा इन्ना फायदा होया के अस अपनै जिसलै मर्जी होऐ स सब्जियां लान्ने साग लान्ने साढ़ै घर हर किश होंदा अस इक मोटर दा सुच्च आन करियै दिक्खने तां पूरे पूरे बाड़ु घालूने पानियैं नै फ्ही उस्सी इ'यां साढ़े घर सब्जी होई जंदी थूंम घरा होई जंदा असैं एह् गंड्डू घरा होई जंदे पिपलीं सब्जी सारी अस घरा गै करने असें इन्ना फायदा होया इस मोटरे नै पानिया पैह्लैं ते असें पानियां दा बगत गै हा हफ्तै बाच कपड़े धोने ओह्बी इन्नै दूर जाइर इन्ना दुख लगदा हा साढ़ै साढ़े घरे आह्लैं बड़ा दुख कट्टा साढ़ै घरै आह्लै निं साढ़े ग्रांऽ ओह्लैं लोकैं बी बड़ा भारी दुख कट्टा के पानी इन्नै दूर ते ओह्वी हफ्तै बाच सकीम सलाह् बनानी सारैं जनैं कि हां चलो अज अस कपड़े धोने जन्ने ऐतबार बच्चें सारियां बर्दियां हो दियां होन हफ्ते कपड़े हो दे होन बर्दियां धोने ता सारें ते असें निक्कें निक्के असें बी लेई जाना उत्थें नलाना तलाना कपड़े धोने उत्थीं फ्ही बौलियां बी साढ़ै घरे हा बड़े दूर उत्ती वी इ'यां नचाना इ'यां करदै करदै बड़ा दुख लग्गा उदा फ्ही नलके होईये फ्ही थोह्ड़ी थोह्ड़ी बालटियां इन्ने भांडे वी निं होंदे हे फ्ही बालटियां किट्ठियां करनियां ते उत्त जाईयै ते फ्ही ओह् पानी भरना ओह्बी टाईमा इक टाईम कुतै पानी औना व जदूं दी मोटर आदियां जदूं दा असैं बड़ा सुख असैं वाटर टैंक बनाउड़े अपनै घर बड्डियां टैंकियां रक्खुड़ियां जिसलै मन होऐ खुल्ला पानी हून साढ़ै सब्जी बूह्टा सारा किश लान्ने अस अपने ते मजा करने अपनै हून सुख होई दा असें मोटर व असैं सोचा नेंहा के बिजली नै असें इन्ना फायदा होना हा कि मोटर औंनी इक सुच्च आन करनै नै पानी जित्थें चाह्गै उत्थें पुज्जी जाना बस उस्सी दिक्खी री पैह्ली बार दिक्खी री असें इन्ना भारी लग्गेआ की एह् कियां इन्ना होई जंदा कि जित्थे चाह्चै उत्थें पानी पुज्जी जंदा साढ़े बाड़ूऐं पुज्जी जंदा जित्थें बी चाह्चै ब्याहें शयाहें पानी असैं पानी चाहिदे होंदे ते ब्याहें असैं केह् करना के कुसै घर ब्याह् होई गेआ कुसै धाम होई गेई किश बी होई गेआ तां पैह्लै दिन सारें ई आक्खन कि साढ़ै घर कम्म कराने आयो असैं पानी ढोनां ते लोकैं घरा भांडे किट्ठे करी करी लेने फ्ही जेई र ओत्त असैं किट्ठे भांडे करने ते सारैं जनैं लग्गना पानी ढोनेंई ते सारैं घरा असैं कोई अपनै मह्ल्लै पूरै आक्खना ते उनैं घड़ु अपना घरां बी लेई औने ते लेईयै ते डराम्म ते टैंकियां घर भरनियां डराम्म बी सारां घरा लेई र ते इयां गै असैं ब्याहंं दे होंदे हे पानी पूरे ते बड़ा दुख लगदा हा जदूं ते हून हून पानी औंदा ता वाटर टैंक बनाऊड़े ते मोटर लान्ने ते मजे सारे ब्याह् च सारैं धामे पानी गै पानी होई जंदा अस तां साढ़े घर कुदै अन्दर धोने होंदे हे तां अस बरखा पानियें बलगदे हे के बरखा होग ता असैं अपने अन्दर धोने न पोच्चे लाने न असैं अपनै अन्दरैं बरखा पानी किट्ठा करना कुदै होऐ तां ओह् किट्ठा करियै तैह्ल्लूं जाई र असैं कुतै पोच्चे लगदे हे ते जदूं बरखा होईया ता असैं खुश होईयै कपड़े धोने घर ओह् बी कोईयैं केईयैं दिनैं होंदी ही बरखा बरसांती रौंह्दे दे खुश असें बरसांती होई बरखा हून दा असैं हून दा बरखे जरूरत गै निं होंदी ऐ असें इन्नी जिसलै मन होऐ धोत्ती र होन ता रोज कपड़े धोईयै ते हून असें इन्ना भारी सुख हो दा मोटरा